ते लॉकडाउन बिच असें कुकिंग जिसी आखदे घर रुट्टी बनाना ते जादातर साढ़े ग्रांऽ बिच कुकिंग रुट्टी बनाना इ'न्ना मरदें ई सूट निं आखदे न क्योंकि एह् आखदे न एह् जनानियें दा कम्म ऐ मेरा मनन्ना ऐ रुट्टी सारें गी बनाना औनी चाहिदी क्योंकि कुसै बेल्लै बी कुसै बी कम्म आई सकदी तुस मन्नो हां जे तुं'दे घर चार बंदे न अगर तुं'दी मम्मी बी गेई उठी कुदै रिश्तेदारें दे भापा बी गे उठी रिश्तेदारें दे भैन ही लॉस्ट ते भैन गी बी कोई कम्म पेइया ओह् बी गेई उठी बजार ते तुसें रुट्टी बनाना गै निं औंदी होग ते तुस केह् करगे कक्ख निं करी सकदे फिर रौह्गे भुक्खे गै मरदे ऐनी ते तां करियै रुट्टी बनाना औनी चाहिदी ऐ जि'यां कि मिगी बी घरे आह्लें थोह्ड़ी थोह्ड़ी सखाई ओड़ी दी ऐ ते ओह् असें गी लॉकडाउन बिच कम्म आई असें बी थोह्ड़ी अपनी मम्मी दी मदद कीती हून में तुसें गी सनाना कि'यां मदद कीती रुट्टी बनाने दी जि'यां कि लॉकडाउन लग्गेआ सारे डरी गेदे हे अस बी स्कूल जंदे हे पेपर हे साढ़े दसमीं दे ते अस डरी गेदे हे ते अस घर गै अन्दर बनोई गेदे हे लांदे हे चक्कर बेह्ड़ा साढ़ा खु'ल्ला हा अस लांदे हे चक्कर ते असें टाइम पास कि'यां करदे हे असें रोजै रोजै किश किश बनाना लॉकडाउन बिच बड़ा मजा आया अस घर रेह् सारे कन्नै बैठदे हे खंदे हे पींदे हे क्योंकि इ'यां असें लॉकडाउन दे पैह्लें निं कीते दा ते रुट्टी ते अस पैह्लें बी कट्ठे खंदे हे पर जेह्का दिनें आह्ला टैम हा ओह् कट्ठे निं निकलदा हा ते रुट्टी में असें लॉकडाउन बिच बड़ा किश बनाया केह् सनांऽ पैह्लें ते सिक्खे बनाना मोमोस असें मोमोस बनाना सिक्खे मोमोस तुसें निं पता जादातर आंदा निं ऐ तुसें गी खाना ते सारें गी आंदा ऐ बनाना कुसै ई निं औंदा ते असें मोमोस बनाना सखाया सिक्खेआ मोमोस बड़े इ'यां नॉर्मल तरीके दे इक ते एह् फॉस्ट फूड गै ऐ खराब लगदा फिर बी में सिक्खेआ बनाना इसी ते फिर असें बनाया बर्गर बर्गर बी बनाना आइया बल्लें बल्लें बस बंदे कोल समान होना चाहिदा बनी जंदा सारा किश फिर असें सिक्खेआ बनाना फुल्के फुल्के कि'यां बनांदे पैह्लें ते सिक्खेआ आटा गुनना सिद्धे सनांऽ कोई शर्म निं ऐ एह्दे च आटा गुनना सिक्खेआ असें आटा गुननेआ कि'यां पानी कि'न्ना पानी पाना कि'न्ना आटा लैना ते आटा गुनना सिक्खेआ फिर असें सिक्खेआ कि उसी आटे दी जिसी आखदे कि गोल करना कि फुल्का बनाना एह्दा असें चकल निं आखदे पता निं केह् आखदे ओह् गोल करना सिक्खेआ असें ते उसी फ्ही असें बल्लें बल्लें चंडनां सिक्खेआ कि'यां चंडदे बेलने कन्नै बेलना सिक्खेआ बेलदे कि'यां फुल्के गी हत्थे पर कि'यां चंडना असें सारा किश सिक्खेआ फिर असें सिक्खी लैआ फुल्का बनाना ते फिर असें सिक्खी सब्जी बनानी सब्जी ते ऐ बड़ी आसान ऐ सब्जी बनाना पर थोह्ड़ी नेहीं मैह्नत लगदी ऐ तुं'दी सब्जी बनाने गी सब्जी गी कट्टना बड्डना तड़का लाना लून मर्च पाना ते सारी स्हाबै दा पाना पौंदा निं ते तुं'दा लून मर्च जे थोह्ड़ा नेहा लून बद्ध होइया ते मुशकल होई जंदा ऐनी खनोंदी रुट्टी सिद्धी गल्ल ऐ मैगी ते अज्ज कल सारे गै बनाई लैंदे न होर मिगी लग्गा दा कि तुसें बी औंदी होनी बनाना ते आखदे बी हैन ना दो मिन्ट में मैगी तेआर ते आसान गै ऐ मैगी बनाना पर सब्जी इ'न्नी सौखी निं बनदी सब्जी ई पैह्लें कट्टना पौंदा फिर लून मर्च जे लून बद्ध होई जा तां निं खलोनी मर्च बद्ध होई जा ते फिर भलेआं निं खलोनी ते फिर टिक्की मसाला बसार जेह्का बी पाना तुसें जिस तरीके दी सब्जी बनानी तुसें उस तरीके दी बनानी पौंदी मैगी दा केह् करना मैगी बोआलो ते लून पाओ थोह्ड़ा नेहा तुसें गी पता ऐ बद्ध होई जा बद्ध ते पौना गै निं ऐ ओह्दे च थोह्ड़ा नेहा पाना ते मसाला पाई ना जेह्का ओह्दे कन्नै आए दा होंदा ते मैगी तेआर मैगी इ'यां बनी जंदी मैगी बी स्हेई तरीके दी बनानी होऐ ना सब्जी सुब्जी पाइयै ओह् बी निं बनदी ते फिर में सिक्खेआ ओह् सिक्खेआ सब्जी दाल बनाना दाल कि'यां बनांदे दाल बोआलनी फिर कि'न्नियां सीटियां मरवानियां इस दाली गी कि'न्नी मांहें दी दालै ई कि'न्नी सीटी मरवानी चनें ई कि'न्नी सीटी मरवानी दो ते फिर चोल चोलें गी कि'न्नी सीटी मरवाओ ते चोल बनी जंदे कि'न्ना पानी पाना कि इक गलास चोल पाह्गे ते दो गलास तुसें पानी पाना पौंदा ते उसी तिन्न सीटियां लोआनियां पौंदियां ते फ्ही चोल बनी जंदे फ्ही मांहें दी दाल पाई दी होऐ पंज सीटियां पोआनियां ते जि'न्नी दाल लैती दी होऐ ओह्दे कोला दा बद्ध ते असें पानी पाना पौंदा पंज सीटियां मरवाइयै दाल तेआर होई गेई दाल कड्ढियै दिक्खनी गली दी नेईं गली दी जे नेईं गली दी होई ते फिर इक सीटी मरवाइनी ते गली गेदी होऐ ते फिर असें उसी केह् करना फिर असें तेल तूल गंडा प्याज़ टमाटर जेह्ड़ा पाना होऐ ओह् पाइयै तड़का लाइयै दाल तेआर ते चोल गलास इक चोल दो सुट्टने पानी ते सीटियां मरवानियां तिन्न ते होई गे चोल तेआर खाओ मजे कन्नै रुट्टी बनाना कोई इ'न्नी औखी थोह्ड़ी होंदी ऐ मजे कन्नै रुट्टी बनी जंदी ते होर में इक गल्ल सनांऽ रुट्टी बनांदे बनांदे ना गाना सुनना बड़ा पसंद ऐ में रुट्टी बनांदे बनांदे बड़े गाने सुनना होना होर मजा बी बड़ा आंदा कुसै तुस बी ट्राई करियै दिक्खेओ कि रुट्टी बनांदे गाना सुनदे कि'न्ना मजा आंदा ना इ'यां तुसें गी लगदा इ'यां सारा किश मे गै ऐं ते में जिसी आखदे नी इंग्लिश बिच शेफ उ'ऐ ऐं में उ'ऐ मजा आंदा में फाइव स्टार होटल दा शेफ आं बड़ा मजा आंदा रुट्टी बनाने ई